नमस्ते दीदी जी क्या भाव चल रहा है सोने का दीदी आज अच्छा अच्छा दीदी वही मुझे ना अपनी लड़की के लिए गले का अच्छा सा हार देखना है चेन देखनी है और चूड़ी देखना है उसके लिए कंगन और एक एन्गेजमेंट रिंग देखना है तो जी जी जी तो आप मेरे को ना अच्छे अच्छे डिज़ाइन वाली पहले चेन दिखा दीजिए मुझे ना दो तोले तक की चेन चाहिए मेरको जी जी जी जी जी दिखाइए थोड़े बड़े में और मिल सकती है क्या ये थोड़ी छोटी चेन है जी जी जी हाँ और डिज़ाइन वाली है क्या ये पत्ते वाली डिज़ाइन में नहीं चाहिए फूल वाली डिज़ाइन में कुछ है आपके पास हाँ हाँ हाँ ज़्यादा भरे गले का नहीं चाहिए जी हाँ ये अच्छी लग रही है हाँ हाँ ये अच्छी लग रही है आप इसको इसका वज़न करके बताइए ना ये कितने ग्राम का हो रहा है अच्छा अच्छा नहीं दिखने में भी बहुत प्यारी है अभी आप इसको अलग रख दीजिए और अब आप मेरे को कंगन दिखा दीजिए कंगन में कोई सिंपल सोबर चाहिए रजवाड़ी टाइप के चाहिए वो भी मेरे को तीन तीन तोले का चाहिए वो मुझे जी जी जी जी

अच्छा अच्छा ये वाला दिखाइए ना दीदी अच्छा लग रहा है इसमें और डिज़ाइन है कोई सी जी जी नहीं जी हाँ अच्छा तो दीदी अगर हम आपको डिज़ाइन देंगे तो आप वो देख के बनवा सकते हो क्या अच्छा अच्छा ठीक है तो कितने दिन में बन जाएगा अच्छा ठीक है तब तो मेरे पास कुछ डिज़ाइन रखी हुई है मैं आपको फ़ोन से व्हाट्सऐप्प कर देती हूँ आप उसके हिसाब से बनाके मुझे दस दिन में कंगन पहुँचा दीजिए अच्छा दीदी तो मुझे एक और एन्गेजमेंट रिंग भी देखना था मुझे ना अपनी लड़की के लिए देखना अंगूठियाँ तो आप अच्छी अच्छी भारी डिज़ाइन में अंगूठी दिखा दीजिए महँगी होगी तो भी चलेगा हाँ जी जी हाँ ये वाली तो दिखा रही है अच्छा इसमें डायमंड लगे हुए हैं क्या अच्छा अच्छा और दिखाइए ना दीदी अच्छा हाँ मैंने ना अपनी लड़की को लाई नहीं हूँ मेरे को साइज़ का उतना अंदाज़ा नहीं है आपके पास साइज़ देखने वाली रिंग है क्या जी जी क्या है मेरी लड़की ना थोड़ी दुबली पतली है तो मेरे को अंदाज़ा नहीं है तो मैं अपने हिसाब से या तो फिर मैं कल अपनी लड़की को भेजूंगी तो वो कल अंगूठी पसंद कर लेगी जी जी जी हाँ वो अपने पसंद से क्या है ले भी लेगी तो अच्छा रहेगा उसी के लिए लेना था मुझे तो वो देख लेगी पसंद कर लेगी हाँ कंगन के तो मैं डिज़ाइन आपको भेज दूंगी कल बेटी के ही हाथ से वॉट्सऐप्प नहीं करूँगी उसी के हाथ से डिज़ाइन भेज दूंगी आप उसको बनवा दीजिएगा और ये चेन अभी पैक कर दीजिए कितने की हुई चेन आप हिसाब लगा दीजिए बिल बना दीजिए जी थोड़ा कम नहीं होगा अरे आप पहचान के हो दीदी इतने सालों से आ रहे हैं जी ठीक है ना दीदी ठीक है आप इसको पैक कर दीजिए बिल बना दीजिए मेरा ठीक है दीदी थैंक यू जी मैं आउंगी कल बेटी को भेजती हूँ मैं